बिल्कुल हो सकती हैं क्योंकि अब किसी भी कमरे को देख लो आप अगर आप उसको गन्दा रखोगे आप गन्दा रखोगे तो आदमी देखकर हमेशा वह बिल्कुल अनफिट रहेगा मतलब वह अच्छा नहीं लगेगा उसको तो जब अच्छा नहीं लगेगा तो उसी कमरे को आप अच्छे से पेन्टिन्ग करा दो पेन्टिन्ग कर दो और अच्छी चीज़ें ड्रॉइन्ग लगा दो उसको डिज़ाइन से लगा दो तो जब कोई भी बन्दा उसके अन्दर आएगा पिलेगा उसका मन उत्साहित होगा और अच्छी चीज़ चीज़ें देखेगा तो रोग क्या हैं उसकी बीमारी क्या है तुरन्त ठीक होने लगेगी क्योंकि जो माहौल होता है जितना आप अच्छा रखना चाहोगे अब मानकर चलो उतनी मन को सन्तुष्टि मिलती है तो यह आप मानकर चलिए कि जितना आप किसी भी चीज़ को सफ़ाई से और सुन्दरता से रखेंगे मान यह मान लो कि जितना आप सुन्दरता से रखोगे आदमी उतना ही सन्तुष्ट रहेगा और उसकी जो बीमारी है या कुछ भी तनाव है तो उस वह दूर हो जाएगा क्योंकि पहले क्या था पहले यही था कि लोग कमरों में भूसे भर देते थे और आसपास गन्दगी रखते थे और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गन्दगी के कारण आदमी बीमार पड़ जाता था और वही आज की देखो पार्क अच्छे खासे बने हुए हैं उनमें आदमी घूमने जाता है सन्तुष्ट होता है अच्छा लगता है काफ़ी लोग जाते हैं अभी तो भई बताया भी जाता है कि आप अगर वहाँ घूम आओ तो आपके मन को शान्ति मिलेगी सुख मिलेगा यह सब मिल जब आदमी को मिलेगा तो आदमी कितना भी क्यों बीमार या रोगी कुछ क्या न हो आराम से वह ठीक हो सकता है यह हमारा मानना है क्यूँकि ड्रॉइन्ग ऐसी चीज़ है ऐसी चीज़ है कि आदमी को प्रभावित जब करती है ना तो आदमी को अन्दर से फील होता है मतलब कि मन प्रसन्न हो जाता है जब यह सब उस चीज़ें होती हैं तो आदमी चाहे कितना भी क्यों न बीमार हो कितना भी क्यों उसको टेन्शन या बीमार या टेन्शन या कुछ भी वग़ैरह हो कुछ भी हो तो जब वह यह बातें सुनता है देखता है तो आँखों को है और उससे मन को जो बहुत ही सकून सकून मिलता है फा और फ़ायदे भी होते हैं यह सब जब फ़ायदे होने होते हैं तो आदमी क्या सोचता है आदमी यही सोचता है कि जो हमने बनाया है जो हमने बनाया है हमने बनाया है उस उस चीज़ से आदमी को फ़ायदे हुए हैं और देखने में भी अच्छा लगा तो यह सब देखते हुए हम और भी उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे कि आजकल देख लो कि अब तो हा पहले तो हाथों से बनाया जाता था हाथों से बनाने में वक़्त ज़रूर लगता था लेकिन कुछ चीज़ें थीं कि अच्छी लगती थीं लेकिन अब वही देखो कार्टून बनकर आने लगे वही चीज़ें अब मशीन से बनती हैं और जो समय लगता था जिनमें बनाते वक़्त आज उसमें समय नहीं लगता है तो यही सब फायदेमन्द है और रहेगा क्योंकि वही है कि कौशल अपनी कल्पना में बस यही है कि अब वही चीज़ आपको देखो सरकार सरकार भी उसी चीज़ को यूज़ करने लगी क्यों सरकार भी देखती है कि अरे भई इतनी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं तो उनको भी अच्छा लगा अब तो आजकल देखो पबजी के भी कार्टून बनने लगे हैं और नए नए डिज़ाइन से आने लगे हैं तो बच्चों भी जो टी वी सीवी में देखते रहते हैं कि कार्टून आए तो आजकल लोग मोबाइल पर भी आने लगा तो यही सब सुविधा जो ड्रॉइन्ग की हैं जो उत्साहित करती हैं बन्दे को तो मानकर चलो कि आदमी जो है रोगी हो या दिमाग में टेन्शन भी हो लेकिन बस इसमें चीज़ें जो होती हैं अनुशासन में रहने के बावजूद आदमी उसको अच्छा लगता है तो बस यही सारी बीमारी भी ठीक हो जाती है और अनुशासन के साथ जैसे कि काम कर रहे हैं हमलोग और दूसरी बात कि जैसे कोई चित्र बनाया या पोस्टर लगाया या डिज़ाइनिन्ग की तो आजकल सबकुछ होने लगा है कि मानिए कि टाइम भी नहीं लगता है और काम भी हो जाता है तो यह सब चीज़ें जो हैं हमको उत्साहित करती हैं प्रसन्नता आती है हमलोगों को देखकर जब हम कोई चित्र बनाते हैं या किसी चीज़ को पेन्टिन्ग करते हैं तो यह दिमाग इतना प्रसन्न हो जाता है कि और करता है कि और हम अच्छा बनाएँ बनाने की कोशिश करें कि आदमी इससे प्रभावित हो फिर वह हमारे पास आए और कभी कभी कार्टून बन जाते हैं कभी कभी चित्र बनाए जाते हैं तो यह वॉल पेपर भी लगाया जाता है हर चीज़ लगाने के बावजूद अब मानकर चलिए कि इतना जब सबकुछ हो गया है तो यह हमारी समझ से है कि मानकर चलो कि जितना भी आप सुन्दर बनाने की कोशिश करेंगे आदमी उतना ही अच्छा होता रहेगा और प्रसन्न भी रहेगा और अनुशासन में आप करेंगे तो मानकर चलिए यही है कि सब लोग इस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे कि और भी आगे बढ़े भविष्य में जब आगे बढ़ेगा भविष्य में तो आपको प्रसन्नता होगी आप भी जाने जाओगे सबकी नज़र में कि इस चित्र को उस लड़के ने बनाया या उस बन्दे ने बनाया तो मैं यह समझता हूँ कि आप यह मानकर चलिए कि जितना आप सुन्दर बनाएँगे और आदमी जितना पसन्द करेगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और लोग आपको आपके पास आएँगे आपका चित्र देखने की कोशिश करेंगे आपके हाथ की पेन्टिन्ग कितनी सुन्दर है और क्या क्या सामान लगते हैं कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि आदमी ड्रॉइन्ग साथ साथ अब उपचार रोगों का उपचार कैसे करता है तो हम तो बिल्कुल मानते हैं कि ड्रॉइन्ग से अच्छा ख़ासा उपचार हो सकता है चाहे जैसा भी ना रोग हो यह हमारा मानना है